ہندوستان ایک مذہبی اور ثقافتی طور پر متنوع ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے مقدس مقامات کا دورہ کرتے ہیں یہاں کچھ اہم مذہبی مقامات اور ان میں منائے جانے والی روایات یا تیوہاروں کی تفصیل دی گئی ہے نمبر ایک وارانسی ہندو مذہب یہ شہر گنگا ندی کے کنارے واقع ہے اور شیو بھگوان کا مقدس مقام مانا جاتا ہے دیوالی اور مہاشوراتری کے موقعے پر وارانسی میں خاص گنگا آرتی ہوتی ہے جس میں ہزاروں دی گنگا میں چھوڑے جاتے ہیں لوگ گنگا میں ڈبکے لگا کر پاپوں سے مکتی کی امید رکھتے ہیں ایجودھیا ہندو مذہب بھگوان رام کی جائے پیدائش مانی جاتی ہے رامنومی یہاں کا بڑا تیوہار ہے جس میں شہر بھر میں جلوس رام لیلا اور مندر میں خصوصی پوجا کی جاتی ہے نمبر تین امرتسر سکھ مذہب ہرمندر صاحب گولڈن ٹیمپل سکھوں کا مقدس ترین گرودوارا ہے گرو نانک جینتی کے دن شبد کیرتن لنگر اور جلوس نکالا جاتا ہے ٹیمپل کی روشنی اور سکونت کی ایک خاص تجربہ ہوتا ہے نمبر چار اجمیر شریف اسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ عقیدت سے آتے ہیں ار س شریف خواجہ صاحب کی برسی ہر سال بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے جس میں قوالیاں نیاز اور دعائیں ہوتی ہیں نمبر پانچ بدھ گیا بدھ مذہب یہاں گوتم بدھ کی بودھی درخت کے نیچے گیان حاصل ہوتا ہے یہاں کا سب سے اہم تیوہار ہے جہاں بدھ پیروکار دنیا بھر سے آ کر عبادت اور دھیان کرتے ہیں نمبر چھ ویلوپورم تمل ناڈو جین مذاب یہاں جین مت کے کئی قدیم مندر ہیں خاص طور پر پرشو ناتھ جی کا مہابیر جینتی یہاں دھارمک جلوس پرارتھنا اور اہنسا کے پیغام کے ساتھ منایا جاتا ہے